हम हँ छठि करै छियै कातिकमे बढ़िआँसँ धूम धामसँ छठि मनाबै छियै हमरा सभके छठि करै छियै छठिके दिन नहाय खाय करै छियै नहा खा करि कऽ खरना करै छियै ओहिके रोज भरि दिन सहिऽ रातिमे आठ नओ दस बजे रातिमे खरना करै छियै खरना करि कऽ फेर सुबहमे जे भरि दिन सहै छियै भरि राति सहै छियै साँझमे हाथ उठाबै छियै हाथ उठा कऽ आबै छियै रातिमे फेर सुबहमे तीन चारि बजे तीन बजे दू बजे करीब ओ जगै छियै जागि कऽ तब उठै छियै जाइ छियै घाटपर घाटमे तीन बजे जाइ छियै फेर सुबहमे हाथ उठाबै छियै सभ आदमी नहा धो कऽ तैयारी हो कऽ जाइ छियै तब फेर हाथ उठाबै छियै छओ बजे हाथ उठा कऽ घर आबै छियै घर आ कऽ तब सभ आदमी जे जेतना छै मेहमान सभ आबै छै मेहमान सभके सभ स्वागत होइ छै तब सभ आदमी खाना तब पर्व कए निस्तार करै छियै तऽ पर्व करि कऽ आबै छियै तब पर्व करि कऽ तब सभ आदमी अपन खाइ पीयै छियै सोअइत छियै आराम करै छियै तऽ शाममे फेरसँ सभकिछु होइ छै हँ छठिमे सभसँ बड़का पर्व हमलोगके छठिए भेलै छठिमे बहुत धूम खर्च होइ छै बहुत कुटुम्बसभ आबै छै सुआसिन आबै छै जाहि सभकेँ छठि नहि होइ छै ओहि सभकेँ मङ्गाबै छियै छठि पर्व करै छी हमरासभ कातिकमे छठिके बाद तऽ हमरा सभकेँ बहुत बड़ बड़का पर्व ओही होइ छै छठिमे सभकिछु करै छियै तब जा कऽ हमरा सभके रहै छियै हँ एही सभ होइ छै ताहिके बाद एहन घड़ी पर्व छठि पर्व करै छियै छठिके बाद तकर बाद हमरा आरकेँ होइ छै अथी नेमान पर्व होइ छै आ तब होइ छै घड़ी पर्व अथी ओ नेमान होइ छै नेमानके बाद जे पर्व होइ छै कातिकके पूर्णिमामे ओ पर्व होइ छै सामा चकेबा हमरा सभके खेलै छियै कातिकके पूर्णिमामे ओसभ पर्व होइ छै ओसभ पर्व मनाबै छियै हमरा सभके इहाँ बेटीके पर्व छियै सामा चकेबा सामा चकेबा खेलै छियै कातिकके पूर्णिमामे इसभ होइ छै तऽ इएह बात बहुत अइसन पर्व छै जे पर्व मनाबै छियै पर्व करै छियै हमरा सभके हँ इएह छियै ने